मैथिली भाषा अन्य भाषासँ बहुत कम प्रभावित भेल मुदा संस्कृत जे भारतीय देवभाषा थिक भारतके राष्ट्रभाषा छल ओ भाषाकेँ संपूर्ण प्रभाव मैथिली भाषा पर अछि मैथिली साहित्य पर अछि मैथिली व्याकरण पर अछि मैथिली एक एहन भाषा जेकरा आदिकालसँ अपन व्याकरण आ अपन लिपि सेहो मौजूद अछि मैथिली भाषा जे संस्कृत भाषासँ तऽ पूर्ण प्रभावित परन्तु अङ्ग्रेजी भाषासँ बहुत कम प्रभावित भेल मुदा जेना रिक्शावाला जेना स्टेशन जेना इस्कूल ईसभ शब्द मैथिलीमे भी प्रवेश केलक अङ्ग्रेजीसँ प्रभावित भेल